हांव ल्हान आसतना पासूनच जशे आमचे मम्मी पप्पा आजी तांकां तसली पयलींच्या काळार कितें करताले लोक सगळे भाजी पालो शेत रोवनूच खातालीं सो ताका लागून ल्हान आसतना पासूनच पळोवन म्हजी पूण इच्छा वाडली की हांवें पासून वेळ आसा जाल्यार वेळ मेळटा तसो वा वेळ काडून सुद्दां रोवून खावपाचें अशें म्हणून म्हजे मनान आशिल्लें सो तातून कितें जालें जशें आमी ल्हान आशिल्लीं तेन्ना आमी आजी बरोबर जेन्ना ती भाजी रोयताली पोरसांत तिजे बरोबर वयताली उदक घालपाक आनी ती जेन्ना ते झाडाची काळजी घेताले जशें सारें घालप उदक घालप वाल वालेची भाजी आसा जाल्यार ती वयर चडल्या जाल्यार ती कशी भाशेन ताजी काळजी घेवप ताका दोर बांदप बडी लावप हे सगळें प्रशिक्षण आमकां आमचे आजी कडल्यान तशेंच आवय कडल्यान मेळ्ळें सो तें आतां म्हाका बऱ्याक पडला जे प्रशिक्षण हांवें पयलीं घेतलेले तें आतां जेन्ना हांव म्हज्या पोरसांत रोयतां तेन्ना म्हजे बरोबर हांव म्हज्या भुरग्यांकूय घेवन तांकांय थोडें तितून रोयता तेतून भाग घेवपाक शिकयतां जशें उदक हाडपाक माती सदळ करपाक सारें हाडून दिवपाक अशी बारीक बारीक कामां तांकां पसून दितां कारण अशें केल्यार तांकां पसून एक बरी सवय जाता आनी तशी तांकांय बरी आवड जाता आनी कशें रोयचें आनी काम कशें करचें तें पसून ती शिकपाक पावतात तशेंच म्हणटा आमच्या पोरसान जी वखदी भाजी पालच न्हय पूण जशे वखदाक उपयोगाक पडटात झाडां जशे तुळस काटेकोवर कोडू लिंबू तुळशीची पानां तरी हे पसून आमी मुद्दम जावन रोयतात आनी ते रोयल्यार कितें जाता जशें कोडू लिंबू आसा दारा मुखार रोयले जाल्यार म्हणटा बरें बऱ्याक पडटा जशें तातून जें वारें येता ते आमच्या आरोग्याक बरे आनी दुसरे जळारां कमी जाता आनी काटेकुवर जी आसा ती ती तर खूब एकदमच बरी किद्याक किदें मार लागलो दूख जाले जाल्यार ती उपयोग करूंक शकता अशी गरम करून ती लावपाक खंयी आंगाच्या खंयच्याय भागाक ती लावंक जाता तर इतले सोपे रितीन ती रोवपाकूय जाता आनी ताजी काळजी बरी घेतली जाल्यार ताजी वाडूय बरी जाता वाड बरी जाल्या उपरांत आमी जे कितें आमची हाताची कामां आमी करता जशें म्हणटा न्हय हातान आमी जे कितें करता आनी तेजें फळ जेन्ना आमकां मेळटा आमी खूब भितरल्यान आमी खूब खुशाल जाता तशेंच आमी धादोशीं पसून जाता आनी अशीं जेन्ना आमची भुरगीं आमचे बरोबर जशे सुरवातेक म्हणलेले की भुरग्यांक घेवन आमी वावर करता तेन्ना भुरगीं पसून ही उत्पन्न जाता ती फळां भाजी ते पळयतात तेन्ना ती पसून खूब खुशाल जातात कित्याक म्हणल्यार तांकां ते पळोवन बरें दिसता की आमच्याच हातान आमी रोयल्ले आनी आमच्याच दारा मुखार आमचेच पोरसांत ते उतपन जाला हे पळोवन ती खूब खुशाल जातात त्या उपरांत जशी फळांची आमी रोयली जाल्यार ती जशे घरान आमी फळां हाडली जाल्यार केन्नाय थोडे भुरगीं कितें करतात अमकेंच फळ हांव खायना ते फळ म्हाका नाका अशें आसता तेंचे विचार पूण आमच्या पोरसांत स्वता आसा जाल्यार ती भुरगीं स्वता वचून खंयचे पिकला जून जाला ते पळोवन ती कशे आयचे दिसाचे भुरगीं आतां हालीचीं भुरगीं कितें करता तांकां स्नेक्स म्हणून मेळटा आतां हालींच्या भुरग्यांक जशे चिप्स आनी कितें चोकऱ्यो आसूं ह्या पॅटिसाक असली वस्तू खाता पयलींच्या काळार आमी ह्यो वस्तू खाय नाशिल्ल्यो आमी त्यो रोवन आमच्या पोरसांत जे किल्लता ती आमी खाताली जावं तोरां आसूं ती बोरां आसूं काण्णां आसूं चुन्ना आसूं ही थोडी दोंगरी बी आसा पूण सांगतां तशेंच कितें आसा आमच्या दारां मुखार जाता ते जेन्ना आमी स्वता रोयता आनी ताजी वाड पिक बरी जाता आनी ती पिकले उपरांत भुरगीं जें खावूंक नाका जाल्यार तांकां आवडना जाल्यार पसून ती पळोवपाक इतली बरी दिसता ती आकर्शीत जाता आनी ती खावपाक एक तरी काडून आपूण ताजी स्वादा रूच कशी आसा म्हूण पळोवपाक तरी काडून तोंडान घालतात तर हेचेर आमकांय आवय जाल्यान बरें दिसता आनी तशेंच हे जे काम करता तेन्ना आमचो वेळ हो आमचो जशे हांव आतां जी जशे ते रोवपाक जमीन तयार करता जाल्यार ती तयार करता तेन्ना भुरगीं बी सांगाता आसता आमचे भितर तेन्ना उलोवप खूब जाता आमचो एकवोट वाडटा आमी खुशाल आसता तशेंच तो वावर करता तेन्ना बाकीची जी आमकां कितें आडकडी आसा कसलेय टेंशन आसा तें येना ते आसना मनान तर हें एक आनी बरो फायदो आसा जसो जेन्ना आमी सांग भुरगीं आमी सांगाता मेळून हो वावर करतात आम कुटुंबसून एकवट उरोंक जाता तर ह्या प्रमाणे आमी म्हाका दिसता आमी चड करून भायली फळां भाजी हाडून खाल्ल्या पेक्षा घरांत रोवनूच खाल्यार चड बरे किद्याक वर्साक बारा म्हयने आसता बरोबर पूण जे जे फळ ह्या जी भाजी खंयच्या सिजना प्रमाणे जाता त्या प्रमाणे आमी ते घालूंक जाता कित्याक खंयचेय बी केन्नाय जावन तयार जावन येयना एक सिजन आसता ते सिजना प्रमाणे आमी ते घातले जाल्यार आनी ते घातले उपरांत ताजी काळजी जर आमी बरे भशीन घेतली जाल्यार घरांनीच जाव तें फळ आसूं ते फूल आसूं या भाजी आसूं ती सामकी बरी मेळटली म्हण आमकां खात्री आसा